हून में तुसेंगी कंट्री दी गल्ल करगा पंजें कंट्रियें दे नांऽ सनानें इयां दिक्खेआ जाए तां साढ़े पूरे वर्ल्ड च इक सौ ते नब्बै प्लस कंट्री ऐ पर में तुसेंगी इन्ने नांऽ नी सनाने में तुसेंगी पूरे पंज नांऽ सनाने न पैह्ले कंट्री इंडियां आस्ट्रेलिया पैह्ली कंट्री जियां इंडियां आई साढ़ी दुई कंट्री साढ़ी आस्ट्रेलिया आई त्री कंट्री साढ़ी श्रीलंका आई चौथी कंट्री साढ़ी साउथ अफ्रीका आई ते पंजमी कंट्री साढ़ी चाइना आई